तुमी खरें पळोवंक गेल्यार तुमकां गोवा फक्त हांगा बिचीस आनी टुरिस्ट स्पोर्टसांक खातीर असो प्रख्य प्रख्यलीत दिसतलो बट तशें ना हांगासल्ले कल्चर हांगासल्ले कोंकणी भास ही खूब बरी आसा जी सगळ्यांनी आयकपाक जाय आनी हय हांव प्रावड आसा कित्याक हांव कोंकणी उलयतां आनी हांव गोंयकार हाकाच लागून कित्याक गोवा इज गोवा बीच आनी टुरिस्ट स्पोटाच्यानी चड आसा जो लोक पळयनात जो लोक इग्नोर करतात